हेलो हँ अहाँकेँ नर्सरीके ई अछि ने नर्सरी अछि ने अहाँकेेँ हमरा भिण्डीके गाछ लेनाए रहए ये करैलाके हँ खीराके गाछ लेना रहए परवलके गाछ लेनाए रहै फुलके गाछ लेनाए रहए डिस्काउण्ट मिलतै की अच्छा

अच्छा अऽ दगे आमके गाछके आमके पेड़के कितना दाम लेबहि आओर लीचीके

आ गुलाब फूलके गाछ गुलाबके चाही हमरा आओर फिर आओर भी तरह तरह हाँ ओ अच्छा डिसकाउन्ट अच्छा डिस्काउन्ट नहि डिस्काउन्ट नहि देबही दूसरा जगहपे ट्वेन्टी परसेन्टके कमसँ कम टेन परसेन्ट रेट तू नहि देबही हमरा डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट देब ऐसे तऽ ऐसे थोड़बे फेर खरीदबै हम हाँ जे भी डिस्काउन्ट तऽ दिअ पड़तै ने हूँ हऽ ककरो नहि खाली हमरे डिस्काउन्ट दऽ दिअ ठीक छै हमरा करैलाके लिए परवलके एक गाछ चाहिए करैलाके भिण्डीके आओर जे छै कद्दूके झिङ्गाके टमाटर हऽ हऽ हऽ आमके पेड़ चाहिए हाँ

हाँ हऽ कितना बजे बीज निकालिके रख दिहऽ ठीक छै आबि जेबौ टोटल कितना रुपैआ लगतौ वो भी जोड़िके रखिहेँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बस हँ ठीक छै तब ठीक हय आओर गाछ लए कऽ चलि जेबहुँ ठीक छै हूँ हूँ